मुझे ऐसा लगता है कि भारत का पारंपरिक जो पहनावा है वो हमारे भारत की संस्कृति से जुड़ा है जैसे साड़ी कह लो साड़ी वैसे एक मेरे हिसाब से पारंपरिक और प्राचीन वेशभूषा है जो कि हर भारतीय पहनता है अलमोस्ट आप उसे वेस्टर्न ट्राय वेस्टर्न में भी पहन सकते हैं आप उसे इंडियन ट्रेंड में भी पहन सकते हैं उसके अलावा अगर आप चाहें तो लहंगा कुर्ती भी एक अच्छा वेस्टर्न लक बहुत टाइम से चला पहले राज़ा महराजा उसको पहनते थे अपने अपने वेशभूषा धारण करते थे उसके बाद में अभी जब न्यू मॉडर्न आया तो हम लोग नॉर्मली साड़ी ज़्यादा पहनते है अगर कुछ अच्छा घर में फंक्शन वगैरह है तो हम लोग लहंगा चुन्नी ज्यादा पहनते हैं और पर्टिकुलर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की प्राचीनतम जो फैशन है वो पोषक है राजस्थानी ड्रेस है जिसमें ओलमोस्ट औरतें काफ़ी सुंदर लगती हैं तो मुझे ऐसा लगता है की जो भारत का जो मतलब फैशन ट्रेंड है वो जो उसे आप वेस्टर्न स्टाइल में भी पहन सकते हैं और उसे आप पौराणिक तरीकों से भी पहन सकते हैं जैसे हम लोग पूजा मंदिरों में जाते है तो हम उस तरह से साड़ी पहनते हैं इफ़ अगर हम पार्टीज़ वगैरह में जा रहे हैं तो हम लोग कैसे साड़ी को वेस्टर्न स्टाइल में पहनते हैं तो